میری لائف کا اچیومینٹ موومینٹ میری کالج لائف تھی کالج میں ایڈمشن سے پہلے میں نے ایک سال پہلے تھیٹر اسٹارٹ کر دیا تھا کالج میں جب میں نے ایڈمشن لیا تو اس میں میں نے کالج کے اندر ایک آرٹ اینڈ کلچر سوسائٹی تھی اس کو جوائن کیا اس آرٹ اینڈ کلچر سوسائٹی میں این ایس ڈی سے ایک ڈائریکٹر آئے تھے ان کا نام تھا سریندر شرما ان کی گائڈ لائنس کے اندر میں نے پلے پروڈکشن کیا جس کا نام تھا معاوضے معاوضے میری زندگی کا پہلا بہت بڑا پلے تھا مجھے ایک بہت بڑے ڈائریکٹر کے ساتھ میں نے کیا تھا ان اس ڈائریکٹر کے ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ایکٹنگ اسکل کے اوپر وائس پر بلاکنگ پر پرسنل ڈیولپمینٹ بولنا سب اسی ورکشاپ کا ہے اس ورکشاپ میں ہم سبھی نے جتنے بھی لوگ تھے الگ الگ کال الگ الگ ڈپارٹمینٹ سے لوگ جڑے ہوئے تھے کوئی سائکلوجی کا تھا کوئی سائنس سائڈ سے سے تھا کوئی کامرس سے تھا لیکن وہاں جب جڑنے کے بعد ہم ایک فیملی ہو گئے تھے فیملی کے ساتھ کام فیملی کی طرح کام کیا اور بہت اچھا موم بہت اچھا موومینٹ رہے وہ کالج لائف اسی فرسٹ ایئر میں ہم نے معاوضے پلے کیا تھا پھر سیکینڈ ایئر میں بھی آرٹ اینڈ کلچر کا ایک پروڈکشن تھا اس میں پلے کا نام تھا کبیرا کھڑا بازار میں کبیرا کھڑا بازار میں کبیر کی زندگی پر مبنی پلے تھا کبیر نے کیا کہا کیا نہیں کہا کبیر وہ بھی بہت اچھا پلے تھا اس میں میں نے اندھا بھیکاری کا رول کیا تھا کالج لائف میں تینوں سال میں نے میری پرسنالٹی ڈیولپمینٹ الگ الگ چیزیں نئی نئی چیزیں سیکھیں وہاں میں ایکٹنگ کو لے کر ایک نیا مقام حاصل کیا تھا اپنے کالج لائف میں ڈراما تو کرتا ہی تھا لیکن ساتھ ساتھ نکڑ ناٹک بھی میں نے اپنی ٹیم بنا کر ایک دوست تھا سہیل راہی میں اور سہیل راہی مل نکڑ ناٹک کی ٹیم ہم نے بنائی جس کا نام تھا منزل تھیٹر گروپ آج بھی اس تھیٹر ٹھیٹر گروپ موجود ہے جب ہم نے بنایا تھا منزل تھیٹر گروپ تو اس میں الگ الگ کالج میں جا کے فیسٹول میں نکڑ ناٹک کرتے تھے اور کئی بار فرسٹ اینڈ سیکینڈ پہ آئے نکٹر ٹیم میں ہم تھرڈ ایئر کا تھرڈ ایئر میں ہم نے لاسٹ جو پلے کیا تھا وہ بھی سر سریندر شرما کی گائڈ لائنس میں کیا تھا تھرڈ ایئر جب ہم پاس آوٹ ہو رہے تھے تو اندر سے کافی ایموشنل سے ہو گئے تھے کہ کالج لائف چھوٹ رہی ہے اب کیا ہوگا دوست تھے جن سے نہیں بنتی تھی فرسٹ ایئر میں ان سے بھی اب تھرڈ ایئر میں بننے لگی تھی کالج لائف میری زندگی کا ایسا پارٹ ہے جو ہمیشہ یاد رہتا ہے اور ہمیشہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس مجھے ابھی کچھ ہی دن پہلے میں کالج پاس کیا ہے کالج پاس کیے ہوئے مجھے آٹھ سے دس سال ہو گئے ہیں تقریباً لیکن ابھی مجھے لگتا ہے بس کچھ چند پہلے سالوں کی بات ہے کالج لائف میری وہاں الگ لوگوں سے انٹریکشن ہوا وہاں ایک نیا شوق مجھے جو پالا تھا میں نے باسکٹ بال کھیلنا وہیں سے میں نے باسکٹ بال بھی کھیلنا اسٹارٹ کیا تھا اور اچھا سب سے فے فیوریٹ گیم میں بھی باسکٹ بال میں شامل ہو گیا تھا کالج لائف میری زندگی کا سب سے یادگار پل ہے اسے میں کبھی بھول نہیں سکتا